कोई बी मतलब साढे घर जियां बी बंदा कोई औंदा ऐ असऔंदे नाल मतलब केह् करना केह् करी सकदा ओह्देआस्तै खुश बी होई जा असें पैह्ले कोई बी घरे गी अदंरे गी औंदा मतलब बाह्रा अदंरे गी आए तां औह्दे आस्ते पैह्ले उसी पानी देओ जिं'या ओह् पानी पींदा ऐ ते मतलब ओह्दा गलास साइड उप्पर करी ओड़ो ओह् खुश मतलब इ'यै आखने दा ऐ ठीक ऐ फिर ओह्दे बाद असें केह् करना उसी पुच्छो चाही लेई पुच्छो हंजी तुसें चाऽ पीनी हां चाऽ पी लैओ तुस अच्छा फिर ओह्दे बाद ओह्दे आस्तै चाह् बनाओ पर चाह् बनाने आस्ते गैस मतलब जेह्की ऐ ग्राईं बंदे हां मतलब ग्रां रोह्ने आह्ले आं अस गैस ते इत्थै जूय करदे नेईं साढ़े उत्थै बस्हाठियां मिली जदियां लकडियां मिली जंदियां मतलब चु'ल्ल होंदी जेह्ड़ी ओह्दे उप्पर चाह् शाह् शैल ओह्दे उप्पर सेक होंदा इन्नी चाह् शैल बनी जंदी मतलब केह् ओह् दा आखदा एह चाह् शैल बनी दी ऐ बजारे कोला जेह्की ग्रां दी चाह् शाह् बी बनादे ऐ मतलब ओह्दे बाद जि'यां बंदा ओह् चाह् पींदा ते उसी रुट्टी लेई रुट्टी बनाओ उदे आस्तै किश कोई बी मतलब किश बी बनाना आस्तै रुट्टी बनांदे ऐ अस मतलब ओह्दे आस्तै बनाई सैली सब्ज़ी बनाई दी ऐ ते ओह्दे बाद मक्के दी रोटी जेह्की ग्रां च मश्हूर होंदी ऐ और स''रेआं दा साग होंदा ऐ इस बेल्ले जि'यां स'रेआं दा साग बनेआ दा ऐ बंदे जि'यां अलग अलग कौलियें च पाई दित्ती' जा एह्दा मतलब बंदा पूरा इ'यां इ'यैआखदे के ठीक ऐ शैल बने दा ऐ तुसें शैल बनाई दी ऐ जेह्की अग्गी उप्पर चीज़ बनी दी होंदी ऐ बड्डी गे शैल होंदी ऐ गैस उप्पर बनी दी चीज़ इन्नी शैल होंदी गै नी औह् सारे गी पता ऐ इकदम गैस उप्पर गैस होंदी बी गन्दी चीज़ ऐ पर अग्गी र जेह्की चीज़ बनी दे होऐ शैल बा होंदी ऐ ते जेकर मतलब रुट्टी बनाई दी होंदी ऐ अग्गी उप्पर ओह्बी शैल होंदी ऐ के औह् पक्की दी शैल होंदी ऐ सुक्की दी शैल होंदी ऐ और बी ओह्दे च मतलब अच्छी चीज़ गै होंदी ऐ पानी जि'यां पानी पींदा बंदा आखदा ऐ ठड़ा पानी ऐ फ्रिज दा पानी ते नेई ऐ ठंडा पानी ऐ साढ़ै कोरजू पानी होंदे न बर्खा लग्गी जंदी ऐ जिसलै तां कोरज़ा निकली जंदियां न ओह् पानी होंदा ऐ अच्छा पानी होंदा ऐ बौलियां बनाई दियां होंदियां न लोकें पर पानी जेह्का ओह्बी अच्छा होंदा ऐ ठंडा पानी होंदा ऐ ग्रां च बदां जिसलै रुट्टी शुट्टी खंदा ऐ उसी ओह्दे नै गल्ल बात करो कि तूं कुथां केह् करदे ओ तुस केह् काज करन लगे केह् करा दे इस बैल्ले अग्गै केह् करना चांह्दे ओ और दस्सो तुस केह् करदे ओ ओह्दे बारे च ओह्दे घरै दे बारे च हाल चाल पुच्छो ओह्दे बारे च रुट्टी सुट्टी खाइयै गप शप लाओ किश बी करना चांह्दे ओ करो पर इन्ना ऐ कि ओह्दे बारे च घरा च गप्प लानी गप्प लाई रुट्टी शुट्टी खाद्धी उ'ने फिरिऐ उ'ऐ सनाना हाजीं ऐ ठीक था ऐह् कम्म तदें ठीक न दिक्खो एह् गल्ल होंदी ऐ जेह्की कोई बी किश बी करने हां पर करना अच्छा ग्रां च सब किश अच्छा होंदा ऐ उत्थे दिक्खो मतलब सारा किश साफ़ हुदां ऐ बज़ार मतलब जि'यां सिटी बगैरा होई जा नी इत्थे साफ होंदा नेई ऐ किश बी सारें गी पता ऐ इत्थै किन्नी गंदगी होंदी ऐ उप्पर ग्रां च जैह्ड़ी गल्ल होंदी ऐ गदंगी ते नेई होंदी ऐ साफ सुथरा हुदां ऐ ग्रां ते अच्छी चीज़ ऐ और बी इन्ने ग्रां च मतलब केह् होंदां अच्छा गै हुदें ऐ उत्थै सब किश अच्छा बी दिखने गी लभदा ता कि मतलब कोई बी आया होंदा ऐ ओह् खुश होई जंदा ऐ के नेई इत्थै पैह्ले पानियें लेई पुच्छेआ ओह्दे बाद चाही लेई पुच्छेआ एह्दे बाद रुट्टी लाई पुच्छेआ और उत्थै रौह्ने लेई बी आखा करदे है पर ऐ घरा दे बी अच्छे न बहुत अच्छे न